हमरा सब के माछ मारै नहि छी माछ मारि कऽ पोखरि यऽ लेकिन मलाह माछ मारि कऽ रौह या गरइ टेंगरा मांगुर सब तरह के माछ आबै यऽ तऽ घर मे बनाएल जाय यऽ बनबै छी लेकिन हमसब माछ के ओतेक नहि यऽ पोखरि यऽ लेकिन मलाह आबै यऽ बेचै छै तऽ बहुत सुन्दर लै छी घर मे बनाबै छी बड़ बढ़िऑं सब रंग के माछ के ओतेक हमरा सब कऽ नहि अथी यऽ जे कोना मारल जाय छै आ नहि मारल जाय छै